गाना गाने के लिए सबसे पहले हमें अपना सुर का ध्यान देना होता है पहले हमें अपना सुर बनाना पड़ता है धीरे धीरे हम गानों को सीखते हैं उसके बाद अपना सुर बनाते हैं पहले हम किसी यूटूब या फेशबुक या इश्टाग्राम पर पहले अपना गाना को धीरे धीरे गा कर उस पर डालते हैं ताकि शो हो लोग उसको फ़ॉलो करे हमारा फ़ॉलोवर बढ़े लोग लाइक करें कमेन्ट करें ताकि हमें पता चले कि नहीं हमारा गाना अच्छा है या नही है उसके बाद हम फिर अपने गाने को और सुधारेंगे और गाएंगे और आगे बढ़ेंगे उसके बाद अगर गाना हमारा सही हो तो हम किसी सो में गाने को अपने सुधार करें ताकि हमारा सुर सही हो इसके बाद हम मेरे फ़ोलोवर बढ़ें ताकि वो लाइक करें कि नहीं आपने अच्छा गाया है तो हम अपने गायकी में और सुधार करें और अपने सुर को आगे बढ़ाएँ उसके बाद हम गाने को कहीं गाएँ या कहीं कहीं गा सकते हैं या फिर हम उसकी सीधी बना कर कहीं भी सुना सकते हैं कहीं भी प्रोग्राम में जाके गाना गा सकते हैं इसके लिए हमें अपने सुर को सही करना पड़ता है पहले हमें अपने सुर पर ध्यान देना होगा पहले हमें गायिका में जाने के लिए अपने सुर को सही करके उसके बाद फिर धीरे धीरे हमें अपने गायकी को आगे बढ़ाना पड़ता है